ویسے تو مجھے موسیقی پسند نہیں ہے لیکن میرا ایک دوست ہے فرحان صاحب انہیں موسیقی کا ساز وہ بہت اچھا بجاتے ہیں انہیں بچپن سے ہی بہت اچھا بجاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کا اسکول کا ایک یہ فارمولہ ہے اتنے اچھا بجاتے ہیں اتنے بہترین بجاتے ہیں کہ اس میں بجانا ایک لوہا لوگوں نے بھی ان پہ یقین کرلیا کہ ہاں واقعی یہ بجا لیتے ہیں اتنا اچھا بجاتے ہیں اور وہ گٹار تو اور زیادہ اچھا بجا لیتے ہیں گٹار بھی وہ بہت بجاتے ہیں موسیقی کا ساز بس وہ جب بجاتے ہیں نا تو دل یوں کرتا ہے کہ وہ بجاتے جائیں بجاتے جائیں اور ہم یوں سنتے رہیں سنتے رہیں واقعی بہت اچھا بجاتا ہے وہ